आंनि जेखिनि संनानै जाजेननाय बियो जाहैदों आंनि कलेज लाइफ निफ्राय जेब्लानाखि आं न'निफ्राय गुबुन दाबसेयाव जेब्ला फरायनो थायो बे समाव हाय आङो न' जेब्ला रुम लानानै थायो अब्ला गावनो संनानै जानांगौ जानायलाय बेयावहाय बेनिफ्राय आङो गावनो गाव संनानै जाजेनाय हुदाया सोलिदों आरो बेजों लोगोसे जोंनिया गोबांथा बिदिनो एखमबानि समाव जोङो ज' पार्टि जानाय बा अबावबाफोर बिदिनो पिकनिक जानाय बेफोराव जोङो थाङोबा बिदिनो संनाय कालचार आरो जोंनि हाबा गामिफ्राव जेरेखम हाबा हाबा जायो बा मोनसे माबा जायो बेफोराव जोङो संनाय खावनायखौ जेब्लायबो नुयो नुनानै जों बेनिफ्राइ नो माखासे माबाखौ सोलोंनानै लायो आरो जेब्ला सोलोंनानै लादों आरो जेब्ला आङो न' निफ्राय बायह्रायाव फरायनो थाङो अब्ला बै जायगायाव आङो रुम लानानै बाहरा थानाय समाव गावनो संनानै जानांगौ जानायलाय बेयावहाय आङो गाव हारसिं संनानै जाजेननाय जादों आरो दा बेफोरखौ संनानै जानायाव गोबां इक्सपिरिएन्स फैदों माने गासिखौबो गाव जेकिनि जायो जानायनि थाखाय ओंखाम ओंख्रि बा कमफ्लिथ गासिखौबो गावनो गाव रोंनानै फैनायबायदि जाहैदों दा गासिबो आङो माने संनोबो मोजां मोनो आरो जेखौ जानो लुबैदों बिखौ संनानै जानाय जायो